السلام علیکم ورحمتہ اللہ مجھے ٹیکسی بک کرنا ہے اور لکھنؤ کے لیے اس میں پانچ لوگ جائیں گے اور یہ میں بک کروں گا اکتیس تاریخ کے لیے اکتیس اگست کی اور صبح سات بجے کے ٹائمنگ رہے گی آپ کی پک اپ کے لیے آپ مجھے جی جی جی چھ لوگ جائیں گے اور شام تک واپسی بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ اکتیس تاریخ رہے گی جی اور میں پک اپ لوکیشن میری یہاں پہ شاہجہاں پور باروزہ پیشہ وری شاہجہاں پور یہاں سے آپ مجھے پک اپ کریں گے

جی جی محلہ باروزہ پیشہ وری نیئر وجیہ بینک